ٹیکنالوجی نے بزرگوں کو بصارت سے محروم افراد ٹیکسٹ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ جیسے بزرگوں کے لیے ٹیکنالوجی ایک اچھی چیز ہو گئی ہے آج کے معاشرے میں برزگوں بزرگوں کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے جیسے کچھ بولنا ہو کچھ سرچ کرنا ہو یا کوئی بھی چیز سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے یا کچھ تو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کے پہ جا کے اپنا بول کے وہ اپنا ویڈیو آ جاتی ہے یا اس کو کہیں راستہ جانا ہو یا کہیں جانا ہو یا کسی بھی علاقے سے دوسرے علاقہ جانا ہو راستہ معلوم نیں ہو تو بی مائز ایپ پہ اپنا وہ بول کے وہاں پہ راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی آنے سے بہت سے بہت کام آسان ہو گئی ہے بزرگوں کے لیے جو وہ موبائل میں ٹائپنگ نہیں کر پاتے ہیں جو موبائل سے صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں آج ٹیکسٹ ٹو اسپیچ میں بول کے وہ اپنا ویڈیو منگا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہیں بھی لوگ پھنسے وسے ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز کی جانکاری چاہیے یا کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کروا لیتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی پہلے پہلے کے دور میں موبائل میں ای سب نہیں تھی پہلے ٹیکنالوجی کے موبائل میں یہ سب نہیں تھی اور آج جو ٹیکنالوجی آیا ہوا ہے تو اس میں موبائل میں بہت ساری سویدھائیں دی ہیں جو ایک بغیر پڑھے لکھے آدمی بھی ایک موبائل چلانے چلا سکتے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی کی ہی وجہ سے ٹیکنالوجی ہی کی دین ہے تو ٹیکنالوجی ایک اچھا ہے اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر تو موبائل چلانا چلانا بہت مشکل ہے اور ٹیکنالوجی جو بزرگوں کے اوپر کافی آسان ہو گیا ہے جو کچھ بھی چیز سرچ کرنا ہو لکھنا ہو یا کوئی کہیں جانا ہو تو یہ ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے وہ بی مائی ایپ پہ جا کے بول کے اپنا ای کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بی مائی ایس پہ جا کے اپنا وائس بول کے بی مائی بی مائی ایز ایپ پر جا کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں